बिहार समस्तीपुर जिलामे बहुत चीजके सुविधा भऽ गेलैहन गाड़ी घोड़ा मिलय छै टेम्पू मिलय हइ मारि टेम्पूपर टेम्पू छै लोकके सुविधा भऽ गेलैहन चलि जाइ छै बजार ओ सरकार बहुत चीजके मदत केलकय हन बहुत चीज देलकय हन बहुत चीज फैशन बदलि देलकैहन दहाड़ बड़ आबय छलै तऽ बहुत क्षति भऽ गेलय मालजाल लोक बेद घस्त घर दुआरि गिर पड़य छलय तऽ सरकार पाइयो कौड़ी दै हइ इहाँ मुखिआ सरपञ्च मुँह देख देखकऽ देख देखकऽ मुँह देख देखकऽ दै हइ मतबरहेके उठबय छै गरीबके नहि उठबय छै गरीब तऽ बौआइ छै गरीब तऽ बौआइ छै नहि दै हइ गरीबके मुदा सरपञ्च मुखिया बनि गेलय हन मुँहगरहेके देखय छै अखनी देखियौ ने घर गाँवमे मुखिया भेलैहँ ईटा मतबरहे सभके देलकय हँ मालके घर बन्है आओर बनबऽ हम देबऽ खर्चा ईटा दुरापर पहुँचबा देलकय हन आओर गरीब सभ मुँह ताकि रहलय हँ घर बिना तरसै छै गरीब सभ गरीब सभके घर नहि छै रहय लए हमरा आरके गरीब छियै घर दुआरि नहि छै गिरल छै मुखिया एक बेर नहि पुछय छै वोट लै लऽ जेतय तऽ एक बेर गोर लागतै हमरा आर एक सए बेर गोर लागल जाइ छै तइयो नहि सुनय छै मुखिया सरपञ्च ततेक हमरा आरके क्षति भेल हँ बुझलियै मगर सरकार तऽ अपना भरि बहुत मदत करय छै मगर खाइते खाइते इहे मुखिये सरपञ्च खा जाइ छै पब्लिके सब खा जाइ छै कि देतै बहुत क्षति भेल हइ मालजाल लोक बेद बाढ़ि अबय छै तऽ घर देहड़ी गिर पड़य छै क्षति होइ हइ सरकार अपना भरि बहुत किछु कऽ रहलै हन बहुत किछु करय हइ आइ दखियौ जे साल भरिसँ आइ मोदी लोकके कोटा देलकय हन फ्री कोटा देलकै हन फ्री कोटा खियेलकै हन आइ मोदी बहुत मदति केलकय हन लोकके मगर मोदीके वोट होतै तब ने हमे आर तऽ चाहय छियै मोदियेके वोट देबऽ मोदियेके वोट देबय हमे आर मोदियेके वोट देबय बहुत किछु मोदी केलकै हन गरीबके लेल बहुत सोचलकै हन हइ फ्री कोटा आइ साल भरिसँ कोटा फ्री दऽ रहलैहँ पाइ कौड़ी नहि लागय छै दै हइ आइ मुखिये सरपञ्च अपन खा जाइ छै रस्तेसँ रस्तेमे तऽ मोदी बहुत मदति करय छै गरीब पब्लिकके लिए आओर मुखिये सरपञ्च खा जाइ छै आबिते आबिते आबिते आबिते बिला दै छै खा जाइ छै नहि दै हइ गरीबके गरीबके देखऽ नहि चाहय छै अइ मतबरहे सभके मुँह भरय छै मतबरहे सभके खियेतै ईटा दुरे दुरे खसबा देलकैहन जे मालके घर बना लियौ जकरा घर बनल हइ रहय लऽ तकरा मालोके घर बनबय लए दऽ देलकैहन हमरा आरके रहय लए घर नहि छै तैयो नहि दऽ रहलय हँ तऽ की कहय छियै हमरा आर दिक्कतमे बहुत दिक्कतमे